تو اینیملس ٹریٹمنٹس پہلے جو ہے اگر کسی کسی بھی اینملس کو یا مطلب اگر بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو پی ٹی وی کا جو ویکسینیسنس ہوتا ہے اس کا سیڈیول ہوتا ہے جیسے ہم لوگ ہیپاٹائٹس وی کے لیے ویکسین لگاتے ہیں ایسے مطلب جو اینیملس میں بھی ہوتا ہے اس کا بھی ویکسینیسن کر کر کے رکھنا چاہیے اس کی بھی مطلب حفاظت کر کے رکھنا چاہیے کیوںکہ ہر جاندار چیز کو اپنا جان بچانے کی ادھیکار ہے ٹھیک ہے نہ کیوںکہ کوئی بھی چاہے وہ انسان ہو یا انیمل مطلب وومینس ہو یا اینیملس ہو کوئی بھی ہو ان کا پروٹیکٹ پروٹیکسنس کرنا یہ ہمارے لیے ضروری اور انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی اینیمل ہو وہ ہمارے مطلب بیماری کے کارن نہ مطلب گرہست ہو اس کا علاج ہونا چاہیے اب جیسے ڈائیریا لے لیجیے کسی بھی گوٹس میں یا کسی میں کاؤز میں یا کسی میں بفیلوں میں اگر ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے جو علاج ہے تو سیم یہی ہے جو وومینس کو چلاتے ہیں وہی ہے تھوڑا سا مطلب ڈفرینٹ ہے کہ اس پر مطلب ہے تو اس کے لیے جو ڈاکٹرس ہیں ٹھیک ہے نا اگر کبھی ہو جائے یا تو اس کا ویک ویکسینیسنس کرا کے رکھ لیں یا تو پھر اگر ایسا ہے تو کچھ اس کے لیے جو مطلب ہوم ریمیڈی ہے اس کا بھی کچھ استعمال کریں جیسے گھر میں بہت سارے ایسی چیز ہوتا ہے بڑے بزرگ سے سیکھ بھی لیجیے گا سیکھ بھی لیا جائے گا کہ نہیں اس طرح کی بات ہے بکری کو یہ پرابلم ہو گیا تو ایسے بچانا ہے تو کچھ جو ہے جیسے کہ اجوائن ہو گیا زیرا سیڈس ہو گیا ایسے کچھ کر کے اس کو دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا سرکشت محفوظ رہے تو ہے اور جن کو مطلب کوئی بیماری اگر بہت سیویئر ہو گیا تو ان کا تھوڑا سا مطلب جو ہے ریکور ہونا بہت ڈفیکلٹ ہو جاتا بہت مشکل ہو جاتا تو اینیملس میں میں بھی ہے کچھ ایسی جان مطلب بیماری جو کنٹائزیز ہے جوکہ ایک دوسرے کے سمپرک میں آنے سے اس کی بھی پرابلمس بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو جیسے ایسا پی بی ٹی آئی کی مطلب بیماری ہے جوکہ کلرا جوکہ وہ مطلب اینیملس میں کہا جاتا ہے تو وہ اینمل کس جو بیماری ہے اس سے کنٹائجیج ہے ایک دوسرے کے سمپرک میں آنے سے وہ پرابلم اس کو بھی مطلب ہو جاتے ہیں ہم لوگوں میں بھی ہے جیسے ہوومین میں بھی ہیپاٹائٹیس بی سے بچنے کے لیے تو اگر اس کے سمپرک میں حالانکہ اس کی جو بیکٹیریا ہے وہ تھرٹی سکنڈ مطلب جو ہے تیرہ سیکنڈ تک جیوت رہتی ہے ٹھیک ہے نا اور وہ کنٹائجیج ڈیجیج ہے جوکہ ایک دوسرے کے باڈی میں مطلب سمپرک ہونے یا ایک دوسرے کے پسینے میں بھی سمپرک ہونے سے مطلب وہ بیماری ایک دوسرے کو ہو سکتی ہے